हेल' औ आब' आंनो ओरैबायदि ओरैबायदि खामानिखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय मोनगोन ना मोना

ए खामानि मावनोमोन आं ओमफ्राय बेखौनो सोंहरदोंमोन आं दंना गैया खामानि मावथावथाव हो औ हाजिराया नोंसो हाजिरा होयो ना मासाव खनसेनो होयो ए मासानो मोजां हाजिरा दिन दिनावनो दिन लाबाथाय माबा थाया फैसायानो जोबोसो ओमफ्राय मासावबा

मासाव बेसेबां होगोन आब' औ बिदिनो मासाव माबा पास हाजारसो जाया

सारि हाजारबा खमद्रायगोनदां

खामानियाथ' मेल्ला मावनांगौ जाहैयो ना फिसा फिसौ

सारि हाजारानो जाबाय हेलौ सारि हाजार पास्स'